जय झूलेलाल अॼुकल्ह असांजे समाज में घणेई घर अहिड़ा आहिनि जेके मां जाइफ़नि खे नृतु करण जी मनाई कंदा आहिनि उन्हनि खे अॻिते वधण नथा ॾियनि नृत में डपु की जाइफ़ा घर में ई पंहिंजो मतिलबु डांस करे घणोई कुझु करे थी सघनि ग्रुप डांस कंदियूं आहिनि जंहिं में रवा ववा बि ढंग सां पाए करे करेनि थियूं सुठी लॻंदो आहे उहो घर वारा लेकिनि उन्हनि खे उहा शइ करण लाइ मनाई कंदा आहिनि हिन सभु चीजनि जी चुनौतियूं उन्हनि खे हर हमेशह ॾिसणी पवंदियूं आहिनि कि घर वारनि सां उहो बार बार चई करे कि असां सुठी तरह पंहिंजो कंदासीं पंहिंजो कल्चर खे अॻिते वधाईंदासीं सिंधी डांस नृतु करे उहो अॻिते वधण थी चाहिनि पियूं जंहिं जे लाइ असांजो समाज उन्हनि खे अॻिते नथो वधण ॾे उहो सभु ॾिसंदे वेसंदे असां चाहींदा आहियूं कि असांजे समाज जी जाइफ़ा सुठी तरह डांस करेनि ऐं पंहिंजे सिंधी समाज जे नृत खे अॻिते वधाइण डांडिया कंदियूं आहिनि त उहो ग्रुप में सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल